جی ہاں مجھے فنکارانہ کام بہت پسند ہے میری پسندیدہ آرٹ تحریک تاشریت ہے اس تحریک میں رنگوں اور روشنی کا استعمال بہت خوبصورت انداز میں کیا جاتا ہے میں خاص طور پر پلاٹ مٹ کے کام سے متاثر ہوں ان کی پینٹنگس میں فطرت کا حسن اور سکون دکھائی دیتا ہے ان کے فن میں جذیات کی بجائے موجوعی تاشر اہم ہوتا ہے میں نے ان کی واٹر واٹرلیز سیریز کو بار بار دیکھا ہے اس کے رنگوں کی گہرائی اور روشنی کا عکس دل کو چھو جاتا ہے میں تصویری آرٹ کے ساتھ ساتھ خططی کو بھی پسند کرتا ہوں اسلامی خططی میں روحانیت اور خوبصورتی دونوں ملتی ہے میں نے کئی بار ایسے فنکاروں کی نمائش دیکھی ہے جو روایت اور جدت کو جوڑتے ہیں مجھے ایسے کام پسند آتے ہیں جو جذبات یا کہانی بیان کرتے ہوں جیسے کوئی مسور معاشرتی مسائل کو تصویروں کے ذریعے اجاگر کرے آرٹ میرے لیے صرف رنگ یا شکل نہیں بلکہ ایک پیغام ہوتا ہے میں وش ویژوول آرٹس کے ساتھ ساتھ مجسمہ سازی بھی دیکھنا پسند کرتا ہوں